بالکل ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ سیاح لوگ کے کے ساتھ کنورسیشن کرنا مطلب بات چیت کرنا اور ان چیز کو میں پسند بھی کرتا ہوں کیوںکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت تجربےکار ہوتے ہیں میں نے آپ نے اپنے علاقے کے بارے میں پوچھا تھا جو لوگ دوسرا ملک در در ملک در جاتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم ان سے بات چیت پوچھیں آپ نے کیا دیکھا کیا سوچا کیا سیکھا اور کون سی ایسی بات ہے جو مطلب آپ نے جو سیکھی ہے ان سے سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے میں تو اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ جو جو سیاح جو لوگ ہوتے ہیں یعنی جس سے ہماری بات ہو ان سے ہمارا کانٹیکٹ ہو ان سے ہماری جو تعلقات ہوں ایسے لوگ جو حالات کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ کہ وہاں کے حالات ایسے نہیں ایسے ہیں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو مطلب اور یہ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں سیاح لوگ جو بہت سارے جو ہوتے ہیں بہت سارے کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو جو گھومنا پھرنا کو پسند کرتے ہیں اور سیاحوں میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بزنس مین لوگ ہوتے ہیں بزنس مین فار ایگزامپل انویسٹر ہوتے ہیں کیوںکہ اب ملازمت لوگ اور جو ہوتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں پر ان چیزوں کو دھیان نہیں دیتے وہ اپنی نوکری سے تعلق رکھتے ہیں ایسے ہی جب ہم ایک سیاحوں لوگ یا سیاحت نے چیزوں کو سیاحت کے جیسے لوگوں کو ہم جب دیکھیں گے تو ان کے ساتھ رہنا سہنا بات چیت کرنا کھانا پینا ہمارے لیے ایک باعث نعمت اور باعث قدر بنے گا